हँ हँ ठीके यऽ हँ ठीके कहिऔ सहरसाके तऽ सहरसाके ठीके यऽ ओना हमसब महिषी गाँवसँ छी तऽ महिषी हमर सबके ब्लाको भेल तऽ हमर गाममे सब चीजके सुविधा अछि जेना भए गेल ब्लाक सबके थानाके ओन जे हमर सबके गाँव छै होस्पिटलो छै एगो जतऽ की पूरा प्रखण्ड से लोग आबैत छै जाँच कराबे तऽ एतऽ बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ डॉक्टर सब छै नवका नवका होस्पिटल सब जे बनलै हँ ओहिके फैसिलिटी सब ओहिमे बढ़िआँ सब छै हँ किछु किछु कमी रहैत छै जेनाकि डॉक्टर सब हँ किछु किछु ओ ओसब कर्मचारीके ढिलाइ भेलै जे ऊपरका कर्मचारी होइत छै आब आइ काल्हि छै कि जे सब एम बी बी एस डॉक्टर सब बनैत छै ओसब नहि चाहैत छै जे खाली सरकारी नौकरी लगा लेलकै आ चाहलक जे अपन क्लीनिक खोलि के अपन बैसी बेसी मोटामे कमाइ करी तऽ ओहि कारणसँ ओहि कारणसँ हँ मतलब किछु किछु जेना सर्दी बुखार ई सबके तऽ आम इलाज भए जाइत छै लेकिन सरकार जे चीज सोचिके डॉक्टर सबकेँ सरकारी डॉक्टर नियुक्त कयलकै हँ लेकिन ओहि चीज पर तऽ कनिटा होइत छै लेकिन अपन सबके सहरसा जखन सदर होस्पिटल जे छै ओ कनिटा ई सब मामलामे बढ़िआँ छै ई बीचमे जे विगत वर्षमे कोरोनाके जे घटना घटल हँ तऽ ओहिमे तऽ ओहोमे किछु किछु गड़बड़ी भेलै जेना ऑक्सिजन सबके कमी भए गेल रहऽ ओकर बाद हमर सबके बहुत आदमी सब मरलै रहऽ

हँ लेकिन लेकिन देखिऔ एतुका मेडिकल सबमे अहाँकेँ दवाइ सब किछु मिल जायत किछु किछु नहि मिलत ओ किछु किछु बड़का दवाइ सब लऽ तऽ बाहर जाइए पड़ैत छै लेकिन सहरसा अभी सब किछु लऽ हेल्थके मामलामे नहि बेसी बढ़िए छै नहि बेसी खराबे छै ठीक पायदान पर छै लेकिन लोकल लेकिन लोकल प्लेस लऽ जे महिषी हमर सबके खुललै हँ हॉस्पिटल तऽ ओ ओ छै मतलब एमहर अगुलका गाँव छै भए गेल अहाँकेँ बगवा चैनपुर तेकर बाद एहिसब ले तऽ बढ़िआँ काज कै रहल यऽ लेकिन बढ़िआँ बीमारी सब नहि लेकिन नहि झूठ यऽ पूरा नहि सचे यऽ पूरा